अगर मैं किचन गैजेट्स की बात करूँ तो कुछ गैजेट्स किचन में ऐसे होते हैं जिनके बिना खाना बनाया ही नहीं जा सकता उनमें से एक गैजेट जो है वह है मिक्सी ग्राइंडर अगर मिक्सी ग्राइंडर नहीं है तो आप यह मान के चलिए के खाना बनाना थोड़ा सा लेट हो सकता है क्यूँकि मिक्सी ग्राइंडर से कोई भी सब्जी बनाई जाती है तो हमें हर सब्जी में ग्रेवी की ज़रूरत पड़ती है चाहे वो ग्रेवी टमाटर की हो या फिर प्याज की हो या फिर उसमें लहसुन पी पीसा जाए या फिर उसमें हरी मिर्ची पिसी जाए तो यह गैजेट के बिना किचन में कोई भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मुझे लगता है के यह जो मिक्सी होती है यह हर घर में मिलती भी इसलिए है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किचन में दूसरा आता है चॉपर चॉपर की ज़रूरत हमें कोई भी चीज़ को महीन बारिक काटने के लिए काम में लिया जाता है चॉपर्स में आप है ना प्याज को बड़ी बारिक काट सकते हो या टमाटर को भी काफी बारिक काट सकते हो मिर्ची को काट सकते हो और जो वह लहसुन होता है उसको भी बारिक बारिक उसमें काट सकते हो तो मुझे लगता है ये दोनों गैजेट्स तो किचिन में काम करने के लिए या कोई व्यंजन या खाना पकाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं